हमे एगो कैब कैब बुक कएल रहियै हमे हरदामे खड़ा छियै आओर जल्दी कैब जेतना बजेके टाइम रहै राजा जनरल स्टोरके बगलमे हमे खड़ा छियै हरदामे पेट्रोल पम्पके बगलमे जनरल स्टोर छै ओकरे बगलमे हमे खड़ा छियै यहाँपर जल्दी पहुँचैके कोशिश करऽ कैब लए कऽ हमे यहाँ खड़ा छियै आओर जेतना जल्दी हो सकै छै कैबवलाके बोलऽ जल्दी सीना एतै कियाकि हमरा जाइ के छै मार्केट हॉस्पिटल हमे डॉक्टर छियै एगो कैब बुक करलियै हमरा लेट हो जेतै तऽ मरीज कहीं मरि ने जाइ